मधुबनीक अर्थव्यवस्थामे इथेनॉल दुग्ध उद्योग मिथिला पैन्टिंग तीनू बहुत सुन्दर अछि एखन इथेनॉल भारतमे कि विश्वमे खास ककऽ भारतमे बड्ड बढ़ि प्लान्ट बनि रहल अछि सम्प्रतिमे बगलमे जे लोहट चीनी मिल छल ओहिमे इथेनॉलके उत्पादनके वास्ते प्लान्ट लागि रहल अइ आशा करैत छी जे बिहार सरकार नीक सोचके सङ्ग बढ़ता तऽ एतय जत्तेक चीनी मिल अछि ओ ठाम इथेनॉलके व्यवसाय शुरू भऽ जाएत प्लान्ट लागि जायत दोसर जे अछि दुग्ध उत्पादन दूध दुग्ध उद्योग ओ खास ककऽ सुधा बगल अगलके किसानसँ दूधके कलेक्शन ककऽ ब अगल बगलमे विभिन्न स्थानपर चिलिङ्ग पोइन्ट बनेलाह हे ओहिसँ किसानके सँवर्द्धन भऽ रहल छैन्ह दूध के उत्पादन तऽ होइत छै मुदा ओकरा प्रत्येक दिन केना खरीदारी भेटै ई सभसँ पैघ बात छै ई पूर्ण रूपसँ मनी क्रॉप्ड व्यवसाय थिक जेना इथेनॉल इथेनॉलमे कुसियारसँ मक्कासँ होइत छैक ई अपन इलाकामे पूर्वमे चीनी मिल बहुत मात्रामे छलै मुदा बहुत किछु दिनसँ तीसो सालसँ मिलसभ बन्द भऽ गेलै भारतक सह सरकारके सहयोगसँ आइके डेटमे पेट्रोल डीजलमे बीस परसेन्ट तक ब्लेन्डिंग कऽ सकैत अछि इथेनॉलके तऽ बहुत मात्रामे इथेनॉलके आवश्यक्ता छै आ इथेनॉल पूर्ण रूपसँ मक्का पुरान चाउर आओर कुसियारसँ बनैत छै एहिमे शुद्ध रूपसँ किसानके फायदा हेतैन किसान अपन खेतमे पुनः जहिना पहिने कुसियार रोपैत छलाह तहिना कुसियार रोपताह सङ्गहि मक्कइ रोपताह आओर ओतहिसँ इथेनॉल उत्पादन करैवला कम्पनी हुनका लऽ लेतैन तेसर विषय अछि मिथिला पैन्टिंग मिथिला पैन्टिंग तऽ एहन स्थिति अछि ओहिमे किसान छथि एहिमे जत्तेक हस्तकलामे जे बच्चा अइ खास ककऽ लड़की बच्चा ओ मिथिलाके पैन्टिंगके माध्यमसँ विभिन्न विभिन्न सेन्टरपर अपन कलाके सीखके सीखके ओकर बाद ओहिसँ जे व्यवसा ओहिसँ जे आर्थिक उपार्जन कए रहल छथि जेना एखन चलल अछि पाग दोपटामे मिथिला पेन्टिंग शर्टमे मिथिला पेन्टिंग कुर्तामे मिथिला पेन्टिंग एहिसँ कत्तेक खास ककऽ महिला लड़कीके स्वावलम्बन बनि रहल छथि ई ई अबैवला दिनमे मिथिलामे खास ककऽ ई तीनू उद्योग या धन्धा यदि एहिना फलैत फूलैत रहि गेलै आ सरकारके कुदृष्टि नहि पड़ै दृष्टि पड़ै तऽ बहुत नीक जकाँ व्यवस्था भऽ सकैत